ہیلو السلام علیکم جی ہاں آپ اپنی موجودہ یوزر آئی ڈی ایک دو تین علی کے ذریعے ایک ہی لاکھ لاگ ان سے تمام افراد کے لیے ٹکٹ بک کر سکتے ہیں گروپ بکنگ کے لیے پاکستان ریلویز کی کی ویب سائٹ یا ایپ کا استعمال کیا جا سکتا ہے ہر فرد کی شناخت کے لیے نام نمبر عمر اور جنس جیسی تفصیلات درکار ہوگی لہٰذا براہ کرم ان تفصیلات کو پہلے سے تیار رکھے آن آن لائن بکنگ میں گروپ ڈسکاؤنٹ عمومی طور پر دستیاب نہیں ہوتا تاہم اگر آپ کا گروپ دس یا اس سے زیادہ افراد پر مشتمل ہو تو آپ قریبی ریلوے اسٹیشن سے آفیشنل گروپ بکنگ کی سہولیت کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں آن لائن بکنگ کے لیے ادائیگی ادائیگی کی قابل قبول ذرائع میں کریڈٹ ڈیٹبڈ کا کارڈز اور انٹرنیٹ پیکنگ شامل ہے